कदबोके सजमनि जकरा बोलै छिए कद्दू ओकरो गाछ रोपैके बहुत बढ़िआँ सौख छै ओहो पौधा लगेने छिए आब कदीमो लगेने छिए बहुत सुन्दर फड़ै छै बहुत बढ़िआँ देखैमे लागै छै खऽ खएबो करै छिए बहुत बढ़िआँ छै लत्तीके जोगै छिए पानि दै छिए सबचीजके बढ़िआँसे जे छै से राखै छिए बहुत बढ़िआँसे कदुआके जे छै ने दवा तऽ पनरह दिनपर लागै छै ओहिमे बिना दवाइसे तऽ फड़ै नहि छै आओर सबजी आओर कदुओ कदीमो जे छै कदीमोमे दवाइ लागै छै कदीमो बढ़िआँ लागै छै कद्दूसे बढ़िआँ कदीमाके सबजी लागै छै आओर देखिऔ खीराके पौधा जे छै खीरोके पौधाके बहुत बढ़िआँसे ओकरा पानी देलिए यऽ खीरा बहुत बढ़िआँ फड़ै छै बहुत ठाड़िमे छै बहुत बालबच्चा सभ खाइ छै अपनो खाइ छिए बड़ बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ पौधासब छै सबसे बढ़िआँ जे छै ने एकटा कैतोके गाछ जे छै कैतो बहुत सुन्दर हमर फड़ल छै आओर मने सबजीके बारेमे हम सबचीजके जानै छिए सब पौधा लगबै छिए बढ़िआँसे राखै छिए अपनासे बहुत बढ़िआँसे ओकरा खएलो नहि होइ छै तऽ किछु बेचिओ लै छिए बेचि लै छिए अपना तऽ ओतना फड़तै तऽ ओतेक खएबै नहि ने घरो परिवार छै ओहोसे चलै छै सब लत्ती फत्ती बड़ बढ़िआँसे रोपै छिए एकेगो यहाँ बैठलहुँ एकटा गोलका जे होइ छै ओकरा बोलै छिए अपना आओरके बैगन ओहो गाछ बहुत सुन्दर छै एक गाछमे दुइ किलो तीन किलो एतनागोमे टुटै छै बहुत बढ़िआँ छै लत्ती करैला भेल परवल भेल ई बहुत सुन्दर से सब लत्तीके दवाइ लेकिन सब लत्तीमे लागै छै बिना दवाइसे कोनो चीज नहि होइ छै सबचीजके लगबै छिए आब जे छै से तोड़बो करै छिए ओकरा बेचि लै छिए अपनो खाइ अपना खाइ छिए भरपूर अपना खाके तकर बाद बेचै छिए आब